जय झूलेलाल हल्दीराम हांजी मां ईअं ती चवां कि जेको मां ऑडर ॾिनर हुओ छोले भठूरे ऐं स्वीट जो त तां इहा ऑडर ग़लति मोकलियो आहे छोले भठीरे जी जॻह तां ढोसो मोकलियो आहे ऐं स्वीट स्वीट मां गुलाब जामुन चयो हुओ तव्हां रस मलाई मोकली आहे त इहा ऑडर ग़लति थी वियो आहे त मुंहिंजी इहा वेनिती आहे की या त तव्हां मूंखे रिफंड ॾियो जेके मां बिल में पेसा मां पेमेंट कई आहे उहा रिफंड ॾियो या त जेको मां अणायो आहे उहो पाण मूंखे जल्दी मोकिलियो ठीकु आहे त मुंहिंजे इहा वेनिती आहे तव्हां इन ॻाल्हि खे ध्यानु रखो रखी करे मुंहिंजे ऑडर खे या त कैंसिल कयो या त मूंखे पंहिंजो पेसा वापसि मोकलियो धन्यवाद जय झूलेलाल